گوتم بدھ نگر ضلعے میں بہت ساری فصلیں ایسی ہیں جو اگائی جاتی ہیں اور وہ ہمارے کھانوں میں بہت طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے جیسے گیہوں ہے چاول ہے دال ہے گنا ہے بہت ساری فصل بھی اگائی جاتی ہیں اور یہاں پر گوتم بدھ نگر ضلعے کے اندر سبزی کی زیادہ مانگ رہتی ہے تو یہ سبزیاں تازی بھی رہتی ہیں اور لوگوں کو یہ بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور عام طور پر لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں سبزی اگاتے ہیں اور اس کے بعد منڈی میں یا سک سڑکوں پر یا اپنی دکانوں میں بیچا کرتے ہیں اور موسم کے حساب سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں اگر ہری سبزیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہری سبزیاں اگائی جاتی ہیں جیسے کہ ٹھنڈ کے موسم میں ٹماٹر کی کھیتی ہے ہوتی ہے یا بھنڈی کی کھیتی ہوتی ہے اور ان سب کے باوجود یہاں پر اناج وغیرہ بھی بہت اگایا جاتا ہے یہاں بہت سارے کھیت کھلیان ہیں جن کی یہاں بہت ضرورت ہے اور اس پر یہاں بہت لوگ کام کرتے ہیں